भारतीय फिल्मूं ऐं संगीत मुखे ॾाढो वणंदो आ हुन सां केॾो त गाना आहिनि जंहिंमें दिलि बाग़ बाग़ थी वेंदो आहे मूंखे अनुपमा महाभारत ऐं राधा कृष्ण ओम नम शिवाए साईं बाबा जैसे सीरियल ॾिसणु ॾाढो वणंदो आहे मुंहिंजा मनचाहा एक्टर एक्ट्रेस आहिनि अमिताभ बच्चन रेखा माधुरी दीक्षित रणबीर कपूर अक्षय कुमार ऐं रानी मुखर्जी मुखे सभिनीनि खां वधीक गाना पिचरुन जा गाना वणंदा आहिनि दिलि दी पागल दिल तो पागल है ऐं मुंहिंजो पसिंदो पसंदीदा गायक आहे कुमार शानू हुन जा गाना मूंखे ॾाढा ॿुधण वणंदा आहिनि आशिकी जा गाना हुन ॾाढा ही बढ़िया तरीक़े सां ॻाया हुआ